हमारे राजस्थान में लोगों के दैनिक जीवन में कला और शिल्प की बहुत ही बड़ी भूमिका और महत्वपूर्णता निभाती है हमारे यहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं हमारे यहाँ देई देवताओं की भगवानों की जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उन मूर्तियों को हम घर लेकर आते हैं हमारे दुर्गा अष्टमी पर नवरात्रों में गणेश महोत्सव पर वह हमारे आस्था से हमारे भगवानों से वह शिल्प वह मूर्तियाँ हमारे जुड़ी हुई हैं वह हमारे दैनिक जीवन की बहुत बड़ी भूमिका वह निभा रही है दूसरी हमारे यहाँ राजस्थान में घूमर जो नृत्य की कला है घूमर नृत्य कला है वह हमारे यहाँ को दर्शाती है वह कालबेलिया नृत्य हो उसको दर्शाती है तो हमारे यहाँ कला और शिल्प की बहुत बड़ी भूमिका है जो हमारे दैनिक जीवन को दर्शाती है